जब आप किसी उत्पाद में निवेश करते हैं अनिवार्य रूप से दो पक्षीय एक मौद्रिक अनुबंध में प्रवेश कर रहे होते हैं इन अनुबंधों को प्रति संसाधन कहा जाता है संगीत बनाने के लिए आपको एक वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है धन बनाने के लिए आपको एक वित्तीय साधन की आवश्यकता होती है और शिक्षा को बनाने के लिए आपको एक पुस्तकों की आवश्यकता होती है इसी प्रकार हमारे जीवन को भी एक आधा देने के लिए अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है तो संसाधन में उन सभी चीजों का आना हो जाता है जो हमारे उस पे जीवन को ऊँचा उठाते हैं वित्तीय प्रबंधन या उद्यम को एक सबसे महत्वपूर्ण आवश्याक संसाधन के रूप में माना जाता है जो कि वित्त को उपलब्ध कराते हैं आवश्यकता रूप से यह माना जाता है कि संसाधनों को हम आसानी से भी जान सकते हैं